साढ़े जम्मू दे एजुकेशन सिस्टम ई बच्चें गी कि'यां प्रीपेअर करदे इत्थै टीचर ऐ बच्चे गी काउंसलिंगां करांदे उ'नेंगी कैरियर दे बारे बतांदे कि तुसें फ्यूचर कि'यां करना उ'नें पूरा गाइड करदे कि तुं'दा किस चीज़ च इंटरेस्ट ऐ तुसें ओह्दे फ्यूचर कि'यां बनाना ते ओह् बच्चें गी बतांदे कि कि'यां तुसें कोह् केकड़े इंस्टूयिशन गी तुसें पढ़ाई शुरू करनी कि'यां तुसें पढ़ना किन्ना सलेबस करना ते बच्चा ओह्दे बाद थोह्ड़ा मोटीवेट होंदा फेर ओह् ओह्दे बाद कालेज एडमिशन लैंदे फेर उ'नेंई स्चूलै ऐ बी इक ऐक्स्ट्रा सब्जैक्ट लांदे कि बच्चा प्रीपेअर करी सकदे ऐक्स्ट्रा चीज़ां सिक्खै कि उसी अग्गें फ्यूचर च केह् केह् चीज़ां करनियां फिर बच्चें दे सेमीनार्स होंदे इंटर्नशिप आस्तै बाह्र दी टीम आंदी बच्चें ई लेई जन्दे बाह्र सखांदे कि कियां उनें अपने फ्यूचर आस्तै त्यार होना केईं बच्चे दी इंटर्नशिप करदे करदे ई उं'दी जाब लग्गी जन्दी बड्डी बड्डी कम्पनियें बच्चे लगदे ते उ'नेंगी शैल पेऽ थ्होंदी ते उं'दा फ्यूचर बिलकुल शैल बनी जंदा ते जम्मू ते साढ़े इत्थे बड़ी शैल ओपर्चूनिटी टीचर दिंदे बच्चें गी कि उ'नें अपना फ्यूचर कि'यां बनाना गाइडेंस दिंदे शैल उन्दे बड्डे बड्डे सेमीनार्स होंदे कि बच्चे अपने फ्यूचर आस्तै पूरे त्यार होई जन्दे उ'नेंगी टीचर हर इक इक चीज़ आस्तै बतांदे कि कि'यां तुसें करना अपना फ्यूचर बनाना कि'यां तुसें अपनी गाइडलाइन फालो करनी ते ओह् फ्री इंटर्नशिप दिंदे बच्चें गी जो बच्चे नेईं पढ़ी सकदे उ'नेंगी टीचर हैल्प करदे केईं बच्चे दी कि तुसें अग्गें कियां प्रिपरेशन करनी ऐग्जाम आस्तै पूरा सैह्योग दिंदे तां बड़े बच्चे आगे आगे इस फील्ड बिच्च चली जन्दे ते उनेंई शैल फील्ड च कम्म थ्होई जंदा